लॉकडाउनके समयमे गाँव बाजार जिला सभ ब्लॉक रहै बन्द रहै कोइ आदमी कहीँ एक दूसरे जाइ जगह जाना आना बिलकुल नहि होय पाबैत रहै लॉकडाउन करोना एक बहुत भारी समस्या रहै बिमारी रहै ओहिमे सुरक्षित रहनाइ महा जरूरी रहै रहै लोकके करोना बिमारी बहुत भयङ्कर बिमारी रहै बहुतसँ बहुतसँ जादासँ जादा बहुत जादासँ जादा हमरा देशमे मनुष्यके क्षतिग्रस्त होलै करोना बिमारीसँ करोना बिमारी बच्चा सभ के इसकुल कॉलेज सभ बन्द रहै ओकरा खातिर भारत सरकार मोबाइल टी वी पर पढ़ाइ लिखाइके लिए घोषणा कयलकह प्रधानमंत्री जी जिनका पास मोबाइल रहता हुनकर बच्चा तऽ अच्छे तरहसँ मोबाइलपर भी पढ़ाइ लिखाइ रिहर्सल चालू रखने रहता आ जकरा पास गरीब गुड़बाके पास जकरा पास मोबाइल नहि रहै ओकर बच्चा तऽ निअर निअस्तर रहि गेलै आओर जकरा पास मोबाइल रहै ओ पढ़ाइ करैत रहलै बच्चासभ जकरा पास नहि रहै तऽ ओ कहाँसँ पढ़ाइ करि सकतै रहै करोना काल बहुत भयङ्कर बिमारी रहै बहुत इंतजामसँ बच्चा बूढ़ा गरीब बुजुर्ग सभके रहय पड़ैत रहै मास्क लगा कऽ चलय पड़ैत रहै एक दूसरेके दूरी बनाय कऽ रहय पड़ैत रहै वातावरण करय पड़ैत रहै दूरी रहि करि कऽ दूसँ ढाइ गज दूरीपर खड़ा रहि कऽ बातचीत करय पड़ैत रहै एक जगह इकट्ठा आदमी नहि होय पाबि होय सकैत रहै अइसन समस्या सभ रहै करोनाके समयमे

ऊपरवलाके दुआसँ फिर अइसन करोना बिमारी कभी जिंदगीमे नहि आबि पाबय इएह हमर कहना छै